हमें साइकिल लेना था ऐसे आपके पास कौन कौन सी साइकिल उपलब्ध है यह पहले बताइए नहीं नहीं कंपनी बताइए कंपनी जैसे कि हो गया एटलस हीरो यह सब अच्छा तो एक एटलस में बाईस इंची का साइकिल बड़ी वाली लेना था तो उसका कितना पड़ जाएगा अभी छः हज़ार पड़ जाएगा और हीरो साइकिल का हाँ हाँ वह भी बाईस इंची

तो अच्छा यह यह बता सकते हैं यह दोनों में बेहतर कौन होगा एटलस और हीरो में बेहतर कौन है अच्छा हाँ हाँ एटलस तो पुराना है यह हम भी मानते हैं लेकिन अभी जो चल रही है उसके हिसाब से बताइए हाँ हाँ छः हज़ार में ऊपर से हमें कुछ लगाना भी पड़ेगा कि छः हज़ार में अच्छा बिल जो देते हैं आप तो वह जी एस टी में काम कर जाएगा कि ऐसी जी एस टी नंबर है आपके दुकान का अच्छा तो जी एस टी वाला बिल दे दीजिएगा और हम आपके दुकान पर आते हैं और जैसे कि हम कुछ फ़रमाइशी अपने साइकिल में लगाना चाहेंगे तो उसका पैसा हमें अलग से देना पड़ेगा अच्छा तो हम आपकी दुकान पर आते हैं और पहले जो कंपनी समान देती है वह सब हम देखेंगे उसके बाद अगर कंपनी के बाद भी हमें कुछ अच्छा लगा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे और उसका पैसा हम आपको अलग से पे करेंगे यही ना तो आप ऐसा कीजिए आप साइकिल कसा हुआ रहता है या सिर्फ़ वहाँ आएँगे तब कसिएगा अच्छा तो उसमें हमें कुछ अलग से दे देंगे उसके बाद आप हमारी इच्छा अनुसार समान लगाएगा कुछ बदलाव चाहते हैं ठीक ठीक ठीक है